मौसम मौसम मे होइ छै की हर मौसम मे बारिश ना होइ छै कोनो कोनो मौसम मे बरस जाइ छै कोनिओ घड़ी कोनिओ घड़ी उबेर हो जाइ छै आओर होइ छै की कीड़ा उड़ा लग जाइ छै फल अथी सब्जी सब मे जैसेकि भिंडी होइ छै तऽ भिन्डी मे कीड़ा लग गेल तऽ भिंडी अथी देनाइ जैसेकि भिंडी ओ पौधा मे कीड़ा लग जाइ छै तऽ ओ भिंडी के फरी कम हो जाइ छै तऽ ओहिके लेल कीटनाशक दबाई डाले के परै छै खीरा मे भी कीड़ा लग जाइ छै तऽ ओकरा पौधा मे दबा डाले के परै छै पानी डाले के परै छै फिराडाउन गारै छै लोक होइ छै की जैसेकि झिंगुनी मे भी कीड़ा लग जाइ छै तऽ ओहे कीटनाशक दबाई लोक छीटलक तब जाके खाय बला सब्जी सब उगे लागल एनहिते होइ छै की हर सब्जी मे दबा डाले के परै छै कीटनाशक फिराडॉन आ जैसेकि प्रोटीन बला सब डाले के परैत रहै छै तब जाके सब्जी सब अच्छा तैयार होइ छै तब लोक के खाय बला सब्जी हो जाइ छै